हमर यहाँके सबसँ महत्वपूर्ण पेंटिंग मधुबनी पेंटिंगमे जकरा की चावल गेंहूँ ई सबके ब्रशसँ खुद ही ब्रशसँ बनायल जाइ छै जोन की देखैमे बहुत बड सुन्दर लगै छै ई हमरा यहाँके मधुबनीके सबसँ बढ़िआँ पेंटिंग होइ छै ई सब कला हमेशा हमरा सबके कहीं ट्रैवलिंग मे जायब तऽ ट्रेनमे भी देखैके लेल मिलै छै आओर हमरा बिहारमे खासकर अलग अलग बाँसके चीज बनायल जाइ छै जैसेकि बाँससँ अहाँके बहुत अच्छासँ हाथसँ छैटी बना देत बियनि बना देत सूप बना देत अइ सब चीजके बिहारके लोकके बहुत ही जादा कला होइ छै आओर एहन नया नया प्रकारके चीज भी हाथसँ बनायल जाइ छै जैसे की अहाँके सूप भी बनि जैतै बाँससँ